हैलो हीअ ओला जो नंबर आहे मूंखे तव्हां ओला जो मूंखे थोरो घाटकोपर वञिणो आहे त तव्हां प्लीज ॿुधाए सघंदा मां केतिरी देरि में पहुंची सघंदमि ऐं हुनमें मूंखे ड्राइवर जो बि नंबर मोकिलियो त मां चङी तरह सां टाइम ते पहुची सघां ऐं तव्हां घणा वठिंदो उहो बि तव्हां मूंखे प्लीज ॿुधाए ॿुधायो त जीअं मूंखे सवलो पए थैंक्यू